ہمارے یہاں کی ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہے ہمارے یہاں کی ٹیکنالوجی آسان ہو گئی ہے بینک میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کبھی کبھار بینک کا کام ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی آسانی آسانی ہے کوئی مل جاتا ہے تو ہر چیز بتا دیا جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے سارا چیز اب اچھی سی آسانی پیدا ہو گیا ہے بہت اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گھر بیٹھے پیسے کی نکاسی ہو جاتا ہے ہر چیز کی ہو جاتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹیکنالوجی اچھی ہے ہمارے بہار کی انڈیا کی ٹیکنالوجی ٹھیک ہی ہے اچھی ہم بینک میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھی بینک کا کام ہو جاتا ہے ضروری کام ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں سب اور وہاں بھی آسانی ہے جانے کے بعد کوئی بھی مل جاتا ہے تو ہر چیز بتا دیا جاتا ہے اور آسانی سے کر کے چلے آتے ہیں وہاں وہاں بھی ہر ایک کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ہر چیز تو اب خود ہی بغل میں ہوتا ہے گاؤں میں دکان ہی ہے وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے اچھے سے سب ہر چیز کی آسانی ہو جاتی ہے بینک میں بھی ہر آسانی ہے جانے کے بعد ہر کام فوراً ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے